ہمارے گھر میں ایک سیلبریشن تھا یا پارٹی تھی اس کو منعقد کیا گیا جس میں ہمیں تھیٹر کی ضرورت پڑی اور ہم نے تھیٹر تھیٹر اٹھا لانے کے لیے گیا اور لے کے آئے لے کے آنے کے بعد اس کو لگایا گیا تو جو پارٹی منعقد کی گئی تھی اس میں اس تھیٹر نے چار چاند لگادیے اور چار چاند لگانے سے وہ کافی الحمد للہ اچھا نکلا اس کی آواز عمدہ اس میں جو آواز نکل رہی تھی وہ اس ایک بہت عمدہ قسم کی آواز تھی جنہوں کانوں کانوں کو ہی بھا رہی تھی اور اس پارٹی میں اس میں اس تھیٹر نے چار چاند لگا دیے وہ بہت اچھا اور عمدہ رہا اس کے لیے میں دکاندار کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہمیں اس پارٹی کا خیال رکھتے ہوئے ترتیبات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں بہتر تھیٹر دیا اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں